नहीं मेरे को नहीं लगता कि समाज महिलाओं के नृत्य को ले के कुछ भेद भाव रखता है समाज मॉडर्न समाज है जो सब कुछ एक्सेप्ट रहा है है महिलाएं कुछ भी करती हैं कोई भी डांस कर सकती हैं जो डेली भी डांस करती हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं होती हैं कुछ रूढ़िवादी समाज है जो वो भेद करता है बाकी मॉडर्न कल्चर आ गया है अभी तो सब नॉर्मल हो गया है लड़कियाँ भी डांस करती हैं रोज़ डांस करती हैं जो उनको कोई प्रोब्लम नहीं है